उन्दै समाव जोंबो ओरैनो गेलेनाया हाद्रि हुद्रि मिथिया ना हाद्रिब्लाबो जों गेलेयो बा मानबायनानै फुद्ला फुसि जायो आरो इनिफ्राय जानो नाङिखोबो जाफ्लाङो दाउखि इथादिबो जाफ्लांलायो दै दाउखिबो जाफ्लांनाय गोरलैयाव गोरलैयाव मानबायनायाव इनिफ्राय निजिनि खिखोबो जायो आंनि फिसाज्लायानो निजिनि खिखोबो जानांदो इनिफ्रायसो ओइ खिखोनो जाबायलै इयो गथ'आ होनना एह जाथोसै दे इ मालाय इसोरखो जानाय लोंनायखोनो इसोरनो होजोब्बायब्ला इसोरानो इसोरथ' आरो बबे गाज्रि बबे मोजां इखोथ' मिथिया इसोर जाजोबगोनआनो बा जोंबो जाजोबगोन इ उन्दै समाव इनिफ्राय बबेबा आरो खुदियाफोरनालाय अबावबा बुलाय सोलायबो जायो अबावबा गाबनाबो फैनांगौ अबावबा जेननोबो नांगौ इदि आरो खुदियाफोरनि बाथ्रायालाय बिमा बिफाजो माबा जुदबारबो नांफैयो गथ' गथ'नि समाव गथ' गोरलैनि समाव आरो इनिफ्राय आरो बिमा बिफायाबोथ' अनो नालाय आदर खालामो बिमा बिफायाबो उन्दैथारनिफ्राय दा जों मा मा खालामबोखो जोंथ' इखो दा खोथाजोबनो हानाय नंलिया आगन आं हानाय नंलिया आं एसेयावनो फोजोबना दोनथ'बाय